ॿावीह जून ॿ हज़ार सत पंजवीह जुलाई ॿ हज़ार चारि अठ अक्टूबर ॿ हज़ार सोरहं पंद्राहं ऑगस्त ॿ हज़ार सत्रहं छवीह जनवरी उणिवीह सौ सतासी